हॅं कहियौ चचा की कहै छियै

हॅं कहियौ आंय हॅं दै तऽ छियै इयह हॅं दै तऽ छथिन जानै तऽ नै छियै लेकिन पड़ोस मे एगो रामकुमार छलए जे हमरे जकां किसान के बच्चा तेकरा हम देखने रहियै मतलब साॅरी ओ बच्चा सब प्राकृतिक खाद के तऽ यूज करबे करै छै हमरा एतय जे छै ने हमर छोट भाई से ने ओहय आनि आनि कय ओ दै छथिन तऽ ओकरा बहुत लाभ भेटै छै जाहि के कारण हमहुॅं देखलियै हन तऽ हमरो मिलल एहि के कारण हम दऽ रहल छियै खाद आर पैसा आनि कय किसान सब कय हॅं छै बच्चा अपने छै दू तीनगो एगो भैंस छै तीनगो गाय छै हॅं हॅं बच्चा कहियौ आर ई तऽ हम ख्याल रखबे ने केलियै बच्चा अहाँ तऽ सहिये कहै छियै पढ़ल लिखल आदमी के बात हम थोड़े जानिय आइ हम बुझि गेलियै पढ़लाहा लिखलाहा काम होई छै आइ दिन सं हम प्राकृतिक रूप सं उपज करब अहाँकें बहुते धन्यवाद बच्चा